پہلے تو اکثر یہ ساری چیزیں کہانیوں میں سُننے کو ملتی تھیں بچپن میں اور ٹیلی فلمس وغیرہ میں بھی دیکھنے کو ملتا تھا پر حقیقت میں اِن سب چیزوں کا سامنا بہت ہی کم ہُوا ہے لیکن جب بھی ہُوا حیرت انگیز ہُوا ہے کیوں کہ آسمان سے تارہ ٹوٹ کے گرنا یہ حالانکہ ایک نا ممکن سی بات لگتی ہے کہاں تک یہ حقیقت ہے کہاں تک نہیں پتہ نہیں لیکن جو نظارہ دیکھا ہُوا ہے وہ کافی حیرت انگیز اور کافی پیار لگا کیوں کہ یہ ایکسپیرنس ہر کسی کو اپنی لائف میں کرنے کو نہیں ملتا ہے صرف کہانیوں میں ہی سُننے کو ملتا ہے کہتے ہیں کہ ٹوٹتے تارے کو دیکھنے سے اگر آپ نے اُسے دیکھا ہے تو آپ اُس وقت جو دُعا مانگیں گے جو منت مانگیں گے وہ آپ کی پوری ہوتی ہے اب یہ بات کہاں تک سچ ہے کہاں تک نہیں اُس کا تو پتہ نہیں لیکن ہاں ٹوٹتا ہُوا تارہ دیکھا ہے